आङो लोगोफोरजों बांसिन दावबायनो लुबैयो बा बेरायनो गोसो जायो मानोना लोगोफोरजों मिलायो रायलायनाय बा बेरायनाय बायदियाव बांसिन इन्ट्रेस जायो लोगोफोरजों बेनिखायनो आं लोगोफरजों बांसिन मोजां मोनो बा बेरायनो बेरायनो दावबायनो बायदिसिनाय बांसिन मोजांमोनो लोगोफोरजों थांनो बेनिखायनो आङो लोगोफोरखौ बांसिन मोजांमोनो आरो जोङो ज बेराय खायो मानोना ज मोजां मोनखायो जोङो आङो बंसिन बिदिनो आङो गोजान गोजान थांनो मोजां मोनो आङो बेरायनो जायबा बायदिसिना नेपाल भुटान बायदि बायदि जायगायाव आं बेरायनो मोजां मोनो सिनारि भिउ बायदिसिना फोरखौ जायगा बायदिसिनाफोरखौ मोजां मोनो आङो एक्सफ्लर खालामनोबो मोजां मोनो बिनिखायनो आङो लोगोफोरजों बेराययापव इन्ट्रेस बांसिन दङ रायलायनाय बायदिसिना बेरायनाय बाइकजों मोजां ट्राइभेलिं खालामनायाव आं मोजां मोनो आरो बाइकफोरजों थांनो बिनिखायनो बांसिन मोजां मोनो लोगोफोरजों बेरायनो बिदिनो आं लोगोफोरजों बेरायनो लुगैयो आरो